ہیلو ریڈ بس سروسیز ہم نے آپ کے یہاں سے پچیس اگست کا ٹکٹ بک کیا ہے لکھنؤ کے لیے اور ابھی آپ کی طرف سے ہمیں یہ اشتہار ملا ہے کہ آپ ایک کرو پرومو کوڈ فراہم کر رہے ہیں اپنے مسافروں کے لیے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہوں جن مسافروں کے لیے یہ پرومو کوڈ ہے تا کہ میں اس کے ذریعے وہ رعایت حاصل کر سکوں جو رعایت آپ اپنے ان خاص مسافروں کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں اچّھا تو میں اس میں شامل نہیں ہوں اچّھا بہت شکریہ